हिन्दी बोलने वाले लोग जब ऐसे लोगों से बात करते हैं जिन्हे हिन्दी नहीं आती तो उन्हें वो कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि जब आप किसी अन्य व्यक्ति से बात करते जो आपकी भाषा नहीं समझ सकता तो आपको अपनी बात को उसे बताने में कई तरह की परेशानियाँ आती हैं आप अपने भाव को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर सकते इसमें कई बार मिसअन्डर्स्टैन्डिंग होने का भी खतरा होता है कि आप कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन समाने वाला कुछ अलग ही बात समझ ले साथ ही साथ जब कोई हिन्दी बोलने वाला हिन्दी ना समझने वाले से बात करता है तो वो कोशिश करता है कि वह अपनी बात को इशारों के माध्यम से अपने फेशियल एक्स्प्रेशन से हाव भाव से अवश्य समझाने की कोशिश करे तथा अगर वह उस भाषा की कुछ शब्द जानता है तो वे अपनी बात को उन शब्दों के माध्यम से सही सही रूप से समझा सकता है लेकिन जब भी कोई हिन्दी बोलने वाले व्यक्ति गैर हिन्दी बोलने वाले व्यक्ति से बात करते हैं तो उन्हें कई तरीके की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं वे अपनी भावों को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते उनमें एक असहजता होती है झिझक होती है आत्मविश्वास की कमी झलकती है जिसके कारण वह सही तरीके से बात नहीं कर पाते और जिसके कारण कई प्रकार की भ्रांतियाँ मिसअन्डर्स्टैन्डिंग इत्यादि होती हैं जो कि दो लोगों के वार्तालाप के बीच बिल्कुल भी सही नहीं है इसके साथ साथ उन्हें भी अन्य कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है अगर वे किसी परेशानी में हैं और उन्हें किसी की मदद चाहिए पर जब सामने वाला उनकी बात से नहीं समझ सकता तो वह मदद मांगने में भी असफल होते हैं जब हम किसी दूसरे क्षेत्र में कोई कार्य करने जाते हैं तब हमें ऐसे लोग अक्सर मिलते हैं जो हमारी भाषा नहीं जानते परंतु हमें उनसे मदद की अपेक्षा रहती है लेकिन हमें उनसे मदद नहीं मांग पाते